قلم دیکھنے میں ایک معمولی چیز نظر آتی ہے لیکن اس کی اس کے استعمال سے مختلف ادوار سے بڑے بڑے انحباط برپا ہوئے قلم کی مدد سے ہم اہم معمولات کو بعد میں پڑھنے کے لیے لکھ سکتے ہیں قلم نے ہمیں مفید معمولات منتقل کرنے کے لیے تحریری فراہم کیا ہے صحافت سب سے سنگین ہمیشہ ہے لیکن قلم کے بغیر بیکار ہے قلم ایک طاقتور آلہ ہے اور اس سے پوری دنیا کے افراد استعمال کرتے ہیں